सिंधी पूॼा में पलउ जी अहमियत तमामु घणी आहे हर मौक़े ते हर ॾिण वार ते ख़ुशी ग़मीअ जे मौक़े ते पलउ त ज़रूर पातो वेंदो आहे हिन में जॾहिं असां वॾा वॾा जे के जलसा थियनि वॾियूं गॾिजाणियूं थींदियूं आहिनि वॾनि प्रोग्रामनि में बि आख़िरि में झूलेलाल जो पलउ ज़रूरु पायो वेंदो आहे हिन में सभिनी हाज़रिनि मेंबर्स खे छंडो हणी ऐं झूलेलाल जे अॻियां झोली फहिलाए पलउ पातो वेंदो आहे तंहिं खां सवाइ इहो पलउ असां जॾहिं पंहिंजे परिवार में पाईंदा आहियूं कंहिं बि कहिड़ो बि जेकरि असांजे घर में ख़ुशी ग़मीअ जो मौक़ो हुजे त परिवार में जॾहिं पलउ पाईंदा आहियूं त हुनखां अॻु घणो करे असां अखो बि पाईंदा आहियूं त जॾहिं सभेई घर जा भाति चांवरनि खंडु जो अखो पाए पोइ छंडो हणी ऐं पलो पायो वेंदो आहे